हैल्लो हांजी जम्मू एरिया च हिल स्टेशन साढ़ा पत्नीटाप आइया नत्थाटाप आइया सनासर आइया फिर तुस इक मानसर सुरिंसर लेक ऐ झील ऐ उस झील दे अग्गे पिच्छे तुस घुम्मी सकने ओ इक किलोमीटर राउंड उद्दर इक नैशनल पार्क वाइल्डलाइफ सेंचुरी वी ऐ ते मतलब इयै दो त्रै हिल स्टेशन ऐ जिद्दर तुस घुम्मी सकने ओ पत्नीटाप होइया नत्थाटाप होइया हांजी तुस अगर तुसें चार टू पंज दिन अगर जम्मू शैल करी घुम्मना ऐ तो फिर ओह् बंदे पर डिपेंड करदा ऐ कि तुस थोआड़े कन्नै किन्ने बंदे आवा दे अगर तुस कल्ले आवा दे ओ तै छे सत्त ज्हार च तुसैं अराम कन्नै पूरा जम्मू शैल करियै टूर करी लैना अगर तुंदे नै दो त्रै बंदे और आवा दे तुस दस पंदरा ज्हार पर वी तुस अगर लागे ओ दस्सें पंदरें ज्हारे कन्नै तुस शैल करियै जम्मू दर्शन करी लैना हिल स्टेशन वी तुसैं घुम्मी आना और वी बड़ी सारी जगहाएं जिद्दर तुस जाई सकदे ओ हांजी हांजी शैल घुम्मी सकने दस पंदरा ज्हार कन्नै तुस साढ़ा जम्मू ओ के